सब्जी कोन कोन सभ छै की भाओ सभ छै की भाओ सभ दै छै आलू कै रुपये छै बैंगन परवल ओ तऽ चचा तऽ कमे दाममे दै छै नहि कम दाम करबै तब ने हँ परवल दश परवल दश किलो लेतै तऽ पंद्रह रूपये लगा दियौ हँ पंद्रह रूपये लगा दियौ तब बताउ सए रुपआ देब दश किलो लेबै नहि पंद्रह रूपये जे बैंगन केहन बेचैत छियै साठि रूपआ आओर कम दाममे नहि हेतै नहि हेतै तऽ पैंतालीस रूपआ लगा दियौ ओ सस्ता है तऽ ओ चालीस रुपआ दै छै तऽ कम दाम करबै तब ने ओ तऽ चालीसे रुपआ दै छै कम दाम लगेबै तऽ हम दश किलो लेबै हँ परवल दश किलो बैंगन दश किलो आओर कोन सब्जी छै भिंडी कै रुपये दै छै अस्सी के एक किलो कम दाम नहि हेतै तारा सिंह साठि रुपए किलो पछ्ह्त्तरि नहि ई तऽ बेसी दाम भै गेलै चचातऽ कहैत छथि साठि टके दै छै अहाँ कतेक रुपआ देबै साठि टका भेल तऽ जाइत छियै फेर तखन ओ साठि रुपआ दै छै ओ कै रुपये दै छियै